गोदो गोदायथ' जोंनि गेजेराव बा जोंनि ओनसोल हालामनि गेजेराव गावजों गाव दाङा बाजि गोबां दंमोन आरोबेफोर दाङा बाजिया गावनि राव हारिमु रांखान्थि राजखान्थि बायदि बिथिंजों जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बे समाव बांसिनै गाबागाव हा बिथा बा गाबागाव हा दखल खालामनायखौ लानानै दाङाबाजिखौ गोबांसिन नुनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जों लासै लासै नुबोबाय दङ गोदोनि बैफोरबायदि हारिमु आरिमु बा राजखान्थि रांखान्थि समाजखान्थि बेफोर गासैबो लासै लासैनो सोलायबोनानै आथिखालाव सोलाय सोल' जाबाय आरो आथिखालाव नायनो थाङोबाथाय जोंनि ओनसोलाव गोबां हारि हारिसानि सुबुंफोरा जथायै दं आरो बिसोरनि अनज्लायनाय बा बिसोरनि जि सोमोन्दो इसिङारि सोमोन्दो बेफोर ओरैबायदि थासारिआव दं जायखौ नुयोब्ला जोंनि गेजेराव जोबोद गोजोन पिस फैदों बा गोजोना फैदों जों बेखौ हमदां हायो आरो जों नुनोबो मोन्दों गावजोंगाव दाङाबाजि गैलायला गावजों गाव बुलाय सोलाय गैलायला गोदोनि समाव नुयोमोन मा जोङो गावजों गाव बुथारलायनाय गावजों गाव मुं सुनानै सोरखौ दायाव फासायनानै बा सोरबा सासेखौ दायनिगिरि साजायनानै बुथारग्लुनाय बे रोखोमनि जोङो जाथायफोरखौ नुनाय जायोमोन आरो बांसिन दंमोन जोंनि ओनसोलाव जोंनि हारि माहारिफोरनि गेजेराव खोमसि फोथायनाय स्पिसेलि बुंनो थाङोब्ला गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि गेजेराव दंमोन बेनिफ्राइ बे खोमसि फैथायनायफ्रा लासै लासै सोलायबोबाय आरो बे गोजोननि महर लाबोबाय आरो आथिखालाव जोङो नुनो मोनबाय मा आथिखालाव बयबो बिदा फंबाय बाइ बाइ बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयबो गामि लायै गामि हारि लायै हारि खौसेयै खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोन्दों जथायै हमना ला जोंहा बर'फ्रा बैसागु मोनसे पाब्लिक फोर्बो फालिथाइ दं बा गुबुन हारिया गुबुन गुबुन फालिथाइ फोरबो दं बेफोराव जों थांलायनानै जों जथाइयै गावनि दिन्थिसारनायखौ दिन्थिफुंलायो आरो गाव गावजोंनो थुलुंगा लालायनायखौ आथिखालाव जोङो खोब नुनो मोननाय जादों आरो बेबायदिनो जोंनि संसारा गोदोनिखौ नाइयोब्लाथाय नै बे बुब्लियाव गोजोनसिन फैदों बा समायनासिन जाबोदों गाबागाव हारि माहारि एना एनि गैलायै रावबो रावजोंबो सुथुर गैलायै बुंनो थाङोब्ला जोंनि हालामा नै बे भुटान रायजो बा भुटान हादर बिनि साखाथियाव दं आरो बेवहाय गुबुन हादरनि सुबुंफ्राबो सिगां समाव गावसोरनि जायगायाव जोंखौ थांनो होयामोन नायहैनो होयामोन नाथाय आथिखालाव जे जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि रायजोआव गोजोन फैनायखौ नुनानै बिथांमोनहा गावसोरनियाव जोंखौ थांनायनि सुबिदाबो होबाय आरो जों बिदिनो बिदा फंबाय सोमोन्दोआरि बिमा बिफा बिब' बिनानाव सोमोन्दोआरि जानानै जोङो आथिखालाव सोलिबाय दं आरो बिदिनो गोजोनैनो थांबाय दं गोदोनिखौ रुजुनानै नायोब्ला आथिखालाव बांसिन गोजोना फैदों आरो जों बिदिनो थाबाय थागोन